डेंगू बुखार और मलेरिया जैसी मच्छर से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कई प्रथाएँ अधारित आधिकारिक रूप से सिफ़ारिश की जाती है यहाँ कुछ मुख्य उपाय हैं पहला मौसम की जानकारी डेंगू और मलेरिया बढ़ते गर्मी और बर्फ़ीले मौसम में ज़्यादा होती हैं इसलिए मौसम की जानकारी पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है दूसरा है मच्छर बचाओ जलस्थलो में मच्छरों के बचाव के लिए मच्छर नेट मच्छर रिप्लेट और अंतरजातीय सामग्री का इस्तेमाल करना अच्छा होता है तीसरा है बारूदी डूना और कमरे का स्वच्छ रखना डेंगू और मलेरिया बढ़ाने वाले मच्छर आमतौर पर रात के समय ज़्यादा हमला करते हैं इसलिए बारूदी डूना का इस्तेमाल और आराम से सोने के लिए कमरे का स्वच्छ रहना जरूरी है चौथा है जलस्थलों का संगठन जलस्थलों को खाली करना और उनमें पानी जमा का जमा रहने का की पूरी प्रक्रिया को बनाए रखने भी मच्छर का विरोध करता है पाँचवा है डेंगू और मलेरिया के संक्रमण से बचाव स्वस्थ रहने के लिए सम्यक आहार पानी पीना और अपने आस पासके स्थानों को साफ़ रखना बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है इन प्रथाओं का पालन करके लोग मच्छर से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं